दङ मानास मानासआ आसाम रायजोआव दङ मानासआ चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव गोग्लैयो मानासआ मोसानि थाखाय मुंदांखा मानासआव बायदि रोखोमनि जिब जुनार मोन्नाय जायो जेरै मो मोसा मैदेर गान्दा मै अमा बायदि बायदि मानासनि मिथिंगायारि समायनाया जोबोद समायना मानासनि खाथि खाला बोरसि दैमा बायदि फिसा फिसौ दैमा दैसा दङ मानासनि बेनि अनगायैबो मानासआव बायदि बेसेन गोसा बिफां लाइफां साल सिगुन बायदि बायदि मोन्नाय जायो मानासआव गुबुन हादरनि दावबायारिफ्राआ

अक्ट'बर नबेम्बर आव गोबां दावबायनो फैयो बेजों लोगोसे मानासखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हादों बेनि अनगायैबो मानासआव गोबां बेसेन गोसा बिफां लाइफांफोरबो मोन्नाय जायो मानासनि खाथि खाला गोबां ट्राइबेल हारि सुबुंफ्रा रायजो जानानै दङ